हमर प्रिये पोथी श्रीमद् भागवतगीत गीता अछि जेकि एक सच्चा घटनापर आधारित हय ई कृष्णके कारनामा आओर युद्धसँ लेकरके से अऽ आधारित हय अय मे सच्चाइ अच्छाइ बुराइ क्या हय कथि हय जकरा बारेमे सबकुछ बतैल गेल अछि आओर ई अयमे महाभारतके युद्धके भी वर्णन कयल गेल अछि आओर ई एगो कृष्ण जीके जन्मसँ लेकरके अऽ अन्त तक लेके गाथा कयल गेल छै अहिके लेल हमरा ई ई पोथी बहुत अच्छा लगैत अछि